पहले हमारे पास समसंग का कीपैड फ़ोन था उसके बाद उसमें कुछ था नहीं खाली कॉलिंग थी फ़ोन से बात कर सकते थे और फ़ोन आ सकता है उसके अलावा कुछ था नहीं उसमें और उसके बाद मैंने इस्मार्ट फ़ोन लिया मैं इस्मार्ट फ़ोन लिया जिसमें मीडिया वगैरह सब कुछ है सब कुछ देख सकते हैं फ़ोन से विडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं मतलब आमने सामने लोग कहीं और हैं उनसे भी विडियो काल पर बात कर सकते हैं और वह इसकी छः जी बी रैम है चौसठ मेगापिक्सल कैमरा है बैटरी बैकप भी अच्छी है सबकुछ अच्छा है हमारा इस्मार्ट फ़ोन है यलमी जी टी मास्टर एडीसन अच्छा फ़ोन भी है हमारा अच यह जान लीजिए बहुत अच्छी चलती है और अच्छे से तकनीती तकनीकी एकर इस्तेमाल फ़ोन बहुत अच्छा ही चलता है रियलमी है जो और अच्छे से भी चलती रहती है सब कुछ इसका अच्छा है इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जैसे पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं इससे सब कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ देखते ताकते रहते हैं और अच्छे से भी देय वीडियो कॉल पर भी बात कर सकते हैं और यह जो है बहुत अच्छा फ़ोन है समसंग कीपैड जो था उससे खाली फ़ोन ही बात कर सकते थे उसके बाद वह जो है उसके बाद किसी से सामने आमने किसी के पास जैसे कोई फ़ोटू वगैरह भेजना हुआ या कुछ मेल भी करना हुआ कुछ आप कर नहीं सकते इसलिए मैंने इस्मार्ट फ़ोन लिया जिस मैं सबकुछ कर सकता हूँ घर बैठे बैठे मैं स किसी को भी मैं सौउथक कुछ भी भेज सकता हूँ मतलब फ़ोटो वगैरह आधार कार्ड हो गए पैन कार्ड हो गए बैंक पासबुक हो गया यह सब भी भेज सकते हैं मैं इसीलिए मैं इस्मार्ट फ़ोन लिए इस्मार्ट फ़ोन लेने के बाद मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ मतलब इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है मतलब कुछ अच्छी सी महसूस होती है अन्दर से अच्छा फील होता है और सब कुछ देखने के बाद भी हम लोग ए सब कुछ चलाते रहते हैं फ़ोन फ़ोन जो है बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए ना कि लापरवाही करे चार्जिंग अच्छे से करो दिन में सौ परसेंय एक बार चार्ज करो दिनभर चलना चाहिए इतना अच्छे से चलाओ जो है बहुत अच्छे से चलना चाहिए